जय झूलेलाल मां चिराज तेजवानी पियो ॻाल्हायां तव्हां अंबे अंबिका ज्वेलर मां ॻाल्हायो पिया हा दादा मूंखे हिकु दालिप हिकु पुछिणो हो की मूंखे मुंहिंजी मम्मी जे बडे लाइ ज्वेलरी गिफ़्ट करिणी हुई त तव्हांजे ध्यानु में कहिड़ी डिजाइन ॿिजाइन हुंदी वरी त हू ॿुधयो हा ऐं ॿियो मूंखे पुछिणो हो इनजो सोने जो ऐं डाएमंड जो भाव अप्रोक्समेटिली तव्हांखे ख़बर हुंदी घणो हुंदो

घणे ताईं तव्हांजो शॉप खुलियल आहे टाईमिंग छा आहे तव्हांजे शॉप जी त तव्हां रोज़ गोल्ड ऐं सिल्वर में ॿिया कहिड़ा ठाहींदा आहियो हा ठीकु आहे थैंक्यू दादा मां तव्हां मूंखे थोरा पैटन वॉटसप नम्बर ते इन्हीअ नम्बर ते मोकिले सघो था अच्छा अच्छा धन्यवादु तव्हांजो ॿियो तव्हां लोकेशन ॿुधाए सघो था अवां शॉ शॉप जी लोकेशन में कंफ्यूज थी वियो आहियां अरे थैंक्यू दादा तव्हांजो शुक्रिया जय झूलेलाल